रेडिमेड कपड्या परस रेडिमेड कपडे घेतकर कशा कशे हे जातात अशें शिंवण सारकी आसना म्हणून चडशे लोक शिंविल्लेच कपडे प्रिफर करतात आनी शिंवतकर तुका फिटींग बरें बसता एक एक सायडीन देंवना आनी रेडिमेड कपडे खंय तरी आंगांत गळो देंवप खंयचे ऑल्टरेशन सारकें आसना हें तें म्हूण चडशे लोक शिंवचे परस रेडिमेड घेवचे परस शिं शिंवपाक घेता आनी शिंवून घेतकर वेवस्थीत ताचें म शिंवण सारकी आसता आनी रेडिमेड घेतकर ताची शिंवण सारकी आसनात रोखडेच सुट्टात आनी ते खूब म्हारग पडटात आनी शिंवतकर तुका तुका जाय तशे कपडे जाय तशें आंगाक हें बसता म्हणून चडशे लोक आनी सवाय पडटात म्हणून चडशे लोक शिंवून घेतात रेडिमेड कमी